हमरसभके बचपन मिथिलाञ्चलमे बीतल मिथिलामे जन्म भेल मिथिलामे ही हमरसभके बचपना कटलहुँ ओहिठाम हमसभ माटिमे खेल कऽ माटिएमे रहि कऽ आओर ओकरा जे छै से हमरासभके बचपनके याद जे अइ जे हमसभ बहुत लड़कपनमे धिया पुता सङ्गे खेलकूद ककऽ बदमाशियो केलहुँ आ बदमाशी कयलाके बाद हमसभ किनको लतामेके गाछ छैन्ह तऽ उएह लतामपर चढ़िके सभ लतामे तोड़ि लेलहुँ किनको आम देखलहुँ तऽ बचपना तऽ ओहन होइते छै जे आम तोड़लहुँ लताम तोड़लहुँ खेलकूद केलहुँ ओहिमे नाना प्रकारके खेल नाना प्रकारके कार्यसभ केलहुँ आँय बचपनके जे होइत छै से सङ्गी साथीके सरमे जेहन सङ्गी भेटल जेहन साथी भेटल ताहि हिसाबसँ हमसभ ओहि ढङ्गके काज केलहुँ हमरासभके ओहिठाम गायो चराबयके रहए तऽ बाधो बोन जाइ हमसभ सभ काज कयने छी ओना बचपनमे बहुत्त सँ पढ़लहुँ लिखलहुँ पढ़ाइयो लिखाइ भेल हमरासभके मिथिलाञ्चलेमे पढ़ाइ लिखाइ सेहो कयने छी आ ओकरा अलावा जे छै से खेलकूदसँ लकऽ पढ़ाइ लिखाइसँ लकऽ खान पान रहन सहन हमरासभके जे अइ से बचपनमे बहुत नीक लागल बचपनके तऽ बचपने छै बचपन तऽ फेर नहि युवा युवावस्थामे अबैए नहि बुढ़ापामे अबैए ताहि लकऽ बचपनके याद ककऽ हमसभ लोककेँ कहैत छियनि जे हमसभ एना कयलहुँ बचपनमे ओना कयलहुँ सभकिछु केलहुँ कहियो काल घरसँ कएटा फूलो चोराके ककरो तोड़ि लेने हेबै ककरो आमो तोड़ि लेने हेबै किनको लतामो तोड़ि लेने हैबेन्ह आँय बचपनामे बहुत तरहक बात गार्जियेनके अबैत छनि तऽ उपराग देबय लेल कहथिन कि अहाँके बच्चा एना केलक ओना केलक एहिसभके लकऽ बहुत तरहके बात बचपनामे याद अबैए तैँ बचपनपर कहय लागब तऽ बहुत भऽ जेतै समयके अभाव छै ताहि लकऽ ई समाप्त करैत छी सभ